आं आंनि उन्दै निफ्राय फरायनायनि सोमोन्दै खोनथानो सानदों जोंनि फरायनायनि थाखाय उन्दै समनिफ्राइनो जों बिरात खस्थ'यै सोलिबोदोंमोन गायनाय फुनायनि गेजेरजों सोलिबोदोंमोन लासै लासै जोंनि गायनाय फुनायनि गेजेरजों बाबो जों बारग'नो हादोंमोन बारगयै बारगयै बारग'नानै जों एल फि निफ्राय हाय स्कुलसिम फरायनायाव गोबां गोहोम गोग्लैदोंमोन मानो होनोब्ला जोंनि फरायनाय समाव जों थाम माइल बा ब्रै माइलसिम थाबायनानै जों थांनांगौ जायोमोन बिरात खस्थ'यै सोलिनांगौ जायोमोन बेनि थाखाय गोदोनि दिनाव गारि मथर गैया मथर खार चाइखेल रिगशा गैया बिनि थाखाय जों बिरात खस्थ'यै सोलिनांगौ जादोंमोन बिदि फरायनायाव खस्थ'यै बाबो जों दावखोनो हादोंमोन फरायनायनि गेजेरजोंनो जों साख्रि बाख्रिनि लामाखौबो मोननो हादोंमोन बेनि थाखाय फरायनायनि सोमोन्दै आं बिखौनो खोन्थानो सानो बे खोन्थानायनि गेजेरजोंनो जोंनि फरायनाया मुलामफा जादोंमोन